हैलो नमस्ते जी हां जी

अच्छा अच्छा बच्चा पेपर बी आने आह्ले न हून थुआढ़े

अच्छा पेपर आने आह्ले हे बच्चे दे सारे बच्चे देई गे इक तूं तूं गै बची अग्गें बी रकार्ड भेजना होंदा असें बच्चे फिर खुद दिक्खी लै बच्चे तूं आपूं इंटरनल बी तुसें देने न हून इंटरनल बी आने आह्ले न ऐक्सटरनल आने फ्ही थुआढ़े मेडिकल दी लैता उत्थुआं तुसें मेडिकल कन्नै जेल्लै इंटरनल देगे ते मेडिकल बी लाई लेआं फोटोस्टेट कराइयै हां हां ते होर ठीक ऐ फ्ही दिक्खी लैएओ देनी केह्ड़ी डेट रक्खां फ्ही अं'ऊ किन्ने दिन चाहिदे होर तुसें असाइनमेंट सबमिट करने आस्तै ते इ'न्ने दिन बच्चू फ्ही तूं आपूं दिक्खी लै अग्गै हून थुआढ़े पेपर बी आने आह्ले न रकार्ड असें अग्गें बी भेजना लिस्ट लेट होई जाना ते निक्के दे सा सारे होई गे हां बनी जाह्ग तुं'दी तरीक सारें गी ठीक ऐ फ्ही एह् लास्ट आप्शन होना फ्ही अग्गें मतलब किश बी होई सकदा फ्ही अग्गै तुस नेईं देगे ते फ्ही अडमीशन कैंसिल होई जाना कुछ बी होई जाना फ्ही दिक्खी लैओ तुस हां हां चलो ठीक ऐ ठीक ठीक